मूंखे पंहिंजे पढ़ियलु लिखियलु हुअण ते अभिमान आहे मां हिकु सिंधीअ स्कूल में पढ़ियलु आहियां जंहिंजो नालो बाबा नेभराज स्कूल आहे उहो लाजपत नगर में आहे मां हुते सिंधी सिखी ऐं हिते ॿारनि खे बि सिंधी सेखारींदी आहियां मूंखे सिंधी पढ़ण ऐं लिखण जो बि शौक़ु आहे ॿारनि खे पढ़ाइण वक़्तु मूंखे पाण बि सिंधी वधीक ईंदी आहे छो त मूंखे हुन जो ज्ञान वधीक मिलंदो आहे म मूंखे पढ़ियलु काफ़ी साल थी विया आहिनि पर जॾहिं हाणे मां ॿारनि खे पढ़ाईंदी आहियां त मुंहिंजो ज्ञान ॿियो वधे थो इन हिसाब खां मां मुंहिंजो पंहिंजो जेको कमु आहे पढ़ाइण जो उहो मूंखे मिठो लॻंदो आहे हिन करे मां जेतिरो थी सघंदो आहे ॿारनि खे शिक्षा ॾींदी आहे आहियां जंहिं मुताबिक उन्हनि खे बि इहा नॉलेज अचे जेका मुंहिंजे अंदरु आहे छाकाणि त नॉलेज ॾियण खां ई वधंदी आहे जॾहिं मां ॿारनि खे पढ़ाईंदी आहियां त मूंखे बि नयूं नयूं शयूं सिखण लाइ मिलंदियूं आहिनि इन करे मूंखे पढ़ाइणु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे